ہندوستان میں ڈانس اور میوزک کے فیسٹیول تو ہیں اور لوگ بناتے بھی ہیں میرے خیال سے پہاڑی لوگ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہولی کے ٹائم پہ اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ڈانس کو ڈانس ہوتے ہیں ہولی میں اور ایونٹ اور شو تو لگتے ہی رہتے ہیں ڈانس اور میوزک کے جو میوزک مطلب اسٹیڈیم میں جو میوزک سیکھتے ہیں ان کے لیے ایونٹ لگتا ہے وہ لوگ جاتے ہیں شو دیتے ہیں اپنا اور سامنے آتے ہیں گائکار وغیرہ اور ڈانسر وغیرہ تو دیکھتے ہیں وہ ہماری طرف متوجہ کرتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے ان کا ڈانس اور سانگ سننے میں اور بہت سارے فیسٹیول بھی ہوتے ہیں جس میں ڈانس اور گانے گائے جاتے ہیں اور اچھا اور اور پھر گانے گائے جاتے ہیں اور اچھی بات ہے گاتے ہیں تو اچھا گاتے ہیں اور سننے میں بھی اچھا لگتا ہے راس لیلا وغیرہ بھی ہوتا ہے